جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارشل آرٹس میں وقت کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے آپ وقت کو کس حساب سے مینج کرتے ہیں کس حساب سے اس کو توازن اس کا رکھتے ہیں تو میں صبح چار بجے اٹھ کر ٹریننگ کرتا ہوں سب سے پہلے تو رننگ کرتا ہوں اور جو میری مارشل آرٹس کی کچھ پریکٹسز ہیں ایکسرسائزیز ہیں کچھ میری مشق ہیں وہ کرتا ہوں میں اس کے بعد میں اپنے دن کے کاموں کو کرتا ہوں پھر دوبارہ سے جو میری ڈائٹ ہوتی ہے وہ لیتا ہوں میں پھر اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیتا ہوں اور پھر جب شام ہوتی ہے تو میں پھر دوبارہ سے ٹریننگ شروع کرتا ہوں اور اسی طریقے سے میں نے اپنے وقت کو بنایا ہوا ہے کہ کس وقت مجھے ٹریننگ کرنی ہے اور کس وقت مجھے اپنی گھر کی ذمے داری اور کاموں کو انجام دینا ہے اسی طریقے سے میں اپنے کام کو توازن متوازن بنا کے رکھتا ہوں